हिन्दी भाषा भारत देश की सब से प्राचीन भाषा है पहले के जितने भी कवि हैं प्रायता उनकी रचनाओं में संस्कृत का उपयोग ज़्यादा रह जाता है हिन्दी की बुक में पर अभी हिन्दी में हिन्दी भाषा देखा जाए तो हिन्दी की बुक में संस्कृत की जगह ज़्यादातर इंग्लिस के वर्ड यूज़ होने लगे हैं जिसकी वजह से हिन्दी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है हिन्दी भाषाओं का प्रयोग प्रायतह बहुत टाइम से किया जा रहा है जो कि सुनने में भी और समझने में भी काफ़ी आसान है और हिन्दी भाषा का इतिहास देखा जाए तो जितने भी कवि हैं प्रायता वो हिन्दी और संस्कृत में ही रचनाऍं करते थे महादेवी वर्मा और कबीर दास हो गए उनकी रचनाओं में प्रायतह आप संस्कृत का ही उपयोग पाएंगे पर अभी जो जितने भी राइटर हैं वो ज़्यादातर हिन्दी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड का भी यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से संस्कृत उतना ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा है किसी को और इंग्लिश वर्ड ज़्यादा होने की वजह से हिन्दी में सब ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड पढ़ना पसंद कर रहे हैं और संस्कृत जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है जो कि देखा जाए तो सही नहीं है क्योंकि हिन्दी तो सब से ज़्यादा संस्कृत की वजह से ही यूज़ में रहा है क्योंकि संस्कृत और हिन्दी जो है शुरू से ही दोनों सामानता भाषा में प्रयोग किए जाते रहे हैं तो उसके उसके हिसाब से तो हिन्दी में इंग्लिस वर्ड का उतना यूज़ नहीं होना चाहिए प्रायतह संस्कृत भाषा ही हिन्दी के साथ ज़्यादा सुशोभित रहती है